ॿारहं फरवरी उणिवीह सौ नवे ॾह मार्च उणिवीह सौ तिरानवे तेराहं अगस्त उणिवीह सौ एकानवे पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार चार ऐं छवीह जनवरी जनवरी उणिवीह सौ सतासी